भारत जे छै उन्नैस किछु बहुत एहन छै कि बहुत अच्छा ओहि टाइम छै आजादीमे जे छै काज कयलकै रहै जेना भेलथि अपन भगत सिंह भेलथि जवाहरलाल नेहरु भेलथि राजगुरु भेलथि महात्मा गाँधी भेलथि जे ओकर बाद जे यऽ सुभाषचन्द्र बोस भेलथि ओकर बाद ई सब जे छथि बहुत बढ़िआँ रहै ओइ टाइममे ई ई सबके कारण जे छै भारत आजाद भेलै उन्नैस सए बियालिसमे महात्मा गाँधी जे भारत छोड़ो आन्दोलन कयने रहथि जाहिमे पूरा भारतके आदमी जनता कहियौ सब जनता जे यऽ ओकर साथ देलकै रहै जाहिसँ कि भारत आजाद भेल रहै अथी अङ्ग्रेजसँ ओइमे बहुत अच्छा काज कयलकै रहै आइ इएह सबके कारण जे छै भारत आजाद छै भारतमे जे छै सब स्वतन्त्रता स्वतन्त्र यऽ अहि सब नेताके कारण छै महात्मो गाँधीके अच्छा योगदान रहनि ओहिमे भगत सिंहके भी बहुत अच्छा योगदान रहनि ई सबके जीवनी बहुत अच्छा यऽ ई सबके सुनबै तऽ बहुत अच्छा लागैत छै सुनहोमे ई भारतके इतिहासमे बहुत एहन नेता छथि जकर हम अभी नहि कहब बहुत समय कम समय यऽ ई बहुत अच्छा योगदान रहै ओकर